टेक्न'लजि नि बाहायनायाव गोबां जौगादों एसे एनै मोजांबो जादों ओमफ्राय निउस फोराव होनाय माबाफोराव बबेबा जायगाया मोजांबो जायाखै आरो जोंनि जायगाया गोबां जौगाबोदों मोजांबो जादों

ससियेल मिडिया याव मोजांबो जादों आरो बे निउस फोराव नुनायफोराव बबेबा बायदिया मोजांबो जायाखै बबेबा बायदिया मोजांबो जादों बांसिनखौनो मोजां जानाय नुदों आङो ससियेल मिडिया याव गाज्रि गोहोम बांद्राय नुनो मोनाखै ससियेल मिडिया याव मोजाङानो जाबोगासिनो दङ लासै लासै दा ससियेल मिडिया याव गोबाङानो जौगाबोगासिनो दं एसे एनैब्लाबो मोजां जाबोगासिनो दं